کھیلنے سے اسی طرح کھیلنے سے کھیلنے سے ہم سب کو اچھا لگتا ہے کھیلتے ہیں جیسے کہ ہم سب اپنی پڑھائی کرتے ہیں ہم سب کو پڑھائی میں من لگتا ہے پگتے ہیں ہم پگتے ہیں تھوڑا وقت بچ جاتا ہے تو انسان کو اپنی پر کھیلنا بھی چاہیے جیسے کہ ہاکی کبڈی کھیلنا چاہیے کھیلنے سے انسان کی تندرستی بھی رہتی ہے کھیلتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے کھیلنے سے ہم سب کھیلتے ہیں کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے کھیلنا کودنا ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ پڑھائی سے جو ٹائم بچ جاتا ہے انسان کو تو کھیلنا چاہیے کیونکہ دماغ فریش رہتا ہے اس سے اچھا لگتا ہے جب گھر سے نکل کے باہڑ کھیلتے ہیں یا گھر میں کھیلتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کھیل ہم سب کی بہت اچھی چیز ہے کھیلنی چاہیے سب کو کھیلنی چاہیے سب بچے کو کھیلنی چاہیے جیسے کبڈی ہاکی بیڈمنٹن سب کھیلنا چاہیے بہت اچھا لگتا ہیں کھیلنے میں ہم سب کو کھیلنا چاہیے کھیلنے سے ہم سب کو دماگ بھی فریش ہوتا ہے ہم سب تھوڑا تندرستی بھی محسوس کرتے ہیں کھیلنے کودنے سے اچھا لگتا ہے بہت اچھا اندر سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے پڑھائی سے تھوڑا دماغ ہٹا کے تھوڑا کھیلتے ہیں کیونکہ ہر وقت پڑھائی کرنے کے بعد تھوڑا انسان کا دماغ تھوڑا وہ سوستھ ہو جاتا ہے اسی لیے پڑھائی کرنا چاہیے سوستھ پڑھائی کے بعد کھیلنا چاہیے سوستھ ہو جائے گا